باقی ہندوستان اور دُنیا کی نظر میں اُترپردیش کی اہم ثقافتیں بہت سی ہی ہیں جن میں کہ بوم کالی کی آرٹ اور کپڑوں میں ساڑی لہنگا چولی اور پُرانے مغلئی پہناوے بھی شامل ہیں اور اُترپردیش میں ہی علی گڑھ کے تالے بہت فیمس ہیں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور بریلی کا جُھمکا اور طرح طرح کے مونیمینٹ جو کہ آگرہ میں ہیں جو کہ تعلیمی ادارے ہیں جیسے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اور چندی ویسے بھی بہت سارے راستے ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں اُترپردیش کے اِس کے علیحدہ ہمارے اُترپردیش میں تاج محل ہے اور بہت سارے نوابوں کے قلعے ہیں جو کہ جن میں سے آگرہ فتح پور سیکری رامپور وغیرہ بہت فیمس ہیں بہت مشہور ہیں اِس کے علیحدہ چندیری ساڑھی لہنگا یہ سب بھی بہت فیمس ہیں